मध्यप्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ और बोलियाँ प्रमुख हैं जो कि इस प्रकार है मालवा में मालीं नेमार में नेमाड़ी बुन्देलखण्ड में बुन्देली बघेल और दक्षिण पूर्व में बघेली ब्रज इत्यादि भाषा है यहाँ इस राज्य के हिसाब से अधिकतर हिन्दी बोली बा बोली जाती है कि इसके अलावा कई इलाकों में संस्कृत उर्दू मराठी भाषाओं के अच्छी खासी आबादी है क्योंकि यह क्षेत्र का कभी मराठा के अंतर्गत आते हैं बल्कि प्रदेश में महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी हैं यहाँ प्र प्रदेश के सात सम्भाग है जिसके अंतर्गत बीस जिले उनभ्य आदिवासी विकासखण्ड स्थापित थे जैसे सन्सथान मुण्डा महाली हो खण्डिप्त खोंड सौरा भील बेगा कमरा आदि जनजातीयाँ आती हैं गी जिसमें भील मीणा टुकड़े भी होते हैं आदि भी होते हैं यहाँ इनमें से हर एक बोली एक दूसरे से बहुत अलग है यहाँ की अन्य भाषाएँ भाषाओं में तेलन्गु भिलोरी आदि होती है